جب مشہور شخصیات کی بات آتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں رازداری کی اتنی کمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ مشہور شخصیات کی رازداری ہوتی ہے اور انہیں ان ساری چیزوں میں پوشیدہ رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی جو ربل خصوصیات ہوتی ہیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان مشہور شخصیات کے بارے میں جو بھی بات کی جا سکے وہ بہتر طریقے سے کی جا سکے